मूंखे पंहिंजे बचपन जी जामु सारी ॻाल्हियूं यादि आहिनि लेकिन जेकी खू्र ख़बसूरत ॻाल्हियूं आहिनि मुंहिंजी बचपन जी छो की होॾीमहिल असांजे शहर में नओं नओं टी वी आयो हुओ उहो टी वी मुंहिंजे बाबा वरितईं हुई ऐं चयाईं की मुंहिंजा ॿार ॿिए जे घर में न वेंदा ॾिसण लाइ असांखे जामु हो की असांजा बाबा असां खां जामु प्यार कंदा आहिनि उहे असांजे ॿारनि खे हीअं न चवंदा की मुंहिंजा ॿार ॿिए जे घर में वञी ॾिसणु असांजे घर में होॾीमहिल टी वी आयो असां ॾिठोसीं असांजे आसेपासे वारा सभु ॼणा असांजे घर में ईंदा हुआ ओॾी हुन टाइम ते रामायण ऐं महाभारत हलंदो हो रामायण हलंदो हो मूंखे यादि आहे असांजी गली में जामु सनाटो छाइजी वेंदो हो आरितवार जो ॾींहुं हूंदो हो ऐं असां सभेई मिली करे रामायण ॾिसंदासीं ऐं जामु मज़ो ईंदो हो उहो प्रोग्राम ॾिसण में अॼु बि मुझे यादि मूंखे यादि आहे की जॾहिं असां नंढा हूंदासीं इस्कूलु वेंदासीं असांजी साहेड़ी हूंदियूं हुयूं हू बचपन जी यादूं कॾहिं न विसरंदासीं जामु मस्ती बि कंदासीं जामु सुठा ई सां बि पढ़ाई कइसीं लेकिन बचपन हिकु हूंदो आहे यादिगिरी जो जेको ख़ासि हूंदो आहे असां चाहींदा आहियूं की इहा यादिगिरी असां सां सदा जुड़ियल हुजे ऐं असां पंहिंजे हुन यादिगिरी सां हाणे बि यादि कंदा आहियूं ऐं सुठो लॻंदो आए जाम सारी यादूं आइन जेकी ख़ासि ख़ासि आहिनि जीअं मुंहिंजी मम्मी जे हथ जो लूणु मिर्च वारो फुल्को ऐं मलाई जेॾी महिल बि हू मूंखे बुख लॻे त चवंदी ही पुटु तोखे लूणु मिर्च वारो फुल्को ऐं मलाई ॾियां थी तू खां तू दिलि सां खाईंदी आहीं उहो मां जामु यादि कंदी आहियां अॼु बि हुननि जे हथ जा कढ़ी चांवर और वारा पटाटा कोकी असांजे सिंधीयुनि जी मानी में जामु स्वाद हूंदो आहे जेको असां ख़ुशबू सां ई असांजे मुंहं मां पाणी निकिरी ईंदो हो ऐं उहो स्वाद असां चाहींदा आहियूं की असां बि पंहिंजे ॿारनि खे ॾियूं ऐं इहे यादिगिरियूं जुड़ियल आहिनि हिननि यादिगिरीनि सां असां पंहिंजे वॾनि खे जामु यादि कंदा आहियूं जय झूलेलाल